अ ह्या प्रस्नाचेर म्हजें अशें म्हणणें आसा की हिंदी जी आसा ही भाशा आमची राष्ट्रभाषा आनी ताची तुलना खरी म्हणल्यार आनी खंयच्या भाशे कडेन आमी करूंक शकनात जशें वायट हातून न्ही पूण अ ती राष्ट्रभाषा आशिल्ल्या कारणान खुबश्या लोकांक आनी खुबश्या स्टेटिंनी इंडीयेच्या लोकांक ती भाशा येता अ वेगळ्या वेगळ्या तरेची आसता ती सुद्दां आतां आमची कोंकणी भाशा गोयांत जी आसा ती अ प्रत्येक कडेन वेगळ्या वेगळ्या तरेची उलयल्ली जाता म्हणजे आमची अ म्हापशां जर एका तरेची पणजे मडगांव फोंड्यां अशी वेगळ्या वेगळ्या तरेन उलयल्ली जाता तशीच हिंदी भाशाय बी खूब तातूंत अ म्हणजें फरक आसा पूण अ ताजे कंपॅरिजन म्हणजे कोंकणी भाशे कडेन करूंक आमी तशी शकनात कित्याक कोंकणी भाशा तितल्याच लिमिटेड लोकांक आमच्या गोंयच्याच लोकांक येता किंवा धर कारवार काणकोणा इतल्या लोकांक येता पूण भायर आमी भायल्या खंयच्या स्टेटीच्या लोकांक ऍक्सपॅक्ट करूंक शकनात की तांकां ती समजतली किंवा तांकां ती वाचपाक येतली अ किंवा तांकां ती उलोवपाक येतली म्हणजे उलोवपाचो तर प्रश्न सामको पयसूच उरता अ अनलॅस कोण स्प स्पॅसीफीकली ती भाशा म्हणजे शाळेंत आपल्या शिकिल्लो आसा किंवा अश्यो खंयच्यो कोर्सीस घेवन शिकिल्लो आसा पूण हिंदी भाशा जी आसा ती अ खुबश्या आमी स्टेटींनी वता तेन्ना अं जर इंग्लिश कोणाक उलोवपाक जमना जाल्यार आमी हिंदीन ट्राय करून तांका ती हिंदी उलोवपाक येता जशें की ऍग्जांपल म्हणजें दिवपाचें म्हणल्यार थोडेच थोडेच दीस पयलीं हांव जेन्ना केरळा गेल्लें तेन्ना थंय इंग्लिश तांकां थोड्या जाग्यांचेर थोडी थोडीच समजताली सो बाकीचे तांची मलयाळम भाशा कांय आमकां समजना ते उलयतात ते सो जेन्ना हिंदी आमी हिंदी भाशेचो वापर अ केल्लो आनी अ अश्या तरेन हिंदी भाशेचो जो उपयोग आसा तो चड आमकां करपाक मेळटा अ ओवरऑल इंडियेन पूण कोंकणी भाशेचो आमकां आनी कोंकणीच भाशा न्ही पूण बाकीचे सुद्दां म्हणजे मराठी भाशा सुद्दां धर ती सुद्दां अ किंवा वा तेलगू तमीळ ह्यो सुद्दां भाशा तितल्याच जाग्यांचेर अं उलोवप जातात पूण अ हिंदी भाशा जी आसा ती आमची राष्ट्रभाषा म्हणूनच म्हणटात कित्याक तर ती खुबश्या लोकांक इंडियेच्या आनी खुबश्या जाग्यांचेर सुद्दां लोकांक उलोवपाक जमता आनी समजता